साढ़ी एह् डोगरी भाशा ओह् सारें कशा जेह्ड़ी अलग ऐ क्योंकि इक्क ते एह् इन्नी सोह्नी ते मिट्ठी बोल्ली ऐ इसी बोलदे मन ई गलांदा होइया बस इक्क अस जम्मू दे लोग ना इक्क डोगरी सानूं बड़ी ई पसंद ऐ एह् सारें कशा अलग क्योंकि एह् दस्सदे बी ऐ जेह्ड़ी डोगरी ऐ ओह् जम्मू च गै बोल्ली जंदी होर कुदै निं बोलदे ते जियां हिंदी पूरे देश च बोल्ली जंदी इंगलिश बी सारे बोली जंदी पर डोगरी ऐसी भाशा जेह्ड़ी सिर्फ साढ़े जम्मू च गै बोली जंदी ते साढ़े जम्मू दे लोग ई बोलदे होर उंदे उप्पर बी बड़ी गै शैल लगदी क्योंकि ओह् बड़ियां जादै साढ़े इद्धर गाने बी एह् जेह् चलदे की खंड मिट्ठे लोक डोगरे उंदी जेह्कड़ी मिट्ठी बोल्ली डोगरी सारे जेह्ड़े डोगरी भाशा जेह्ड़ी बड़ी अच्छी ऐ ते जेह्ड़े बोलदे एह् डोगरे लोग न ओह्बी बड़े अच्छे न इंदे लोकें दी एह् जेह्ड़ी भाशा ऐ एह् बड़ी जादा शैल होई जंदी क्योंकि जैसा इंदा जम्मू ऐ ते वैसा ई जेह्ड़ा इंदा बोल्ली ऐ इंदी जेह्ड़ी बोल्ली ओह् सारें कशा अलग ऐ क्योंकि कोई बी इसी नेईं बोलदा सिर्फ जम्मू दे लोग ई बोलदे ते बाकियें गी ते समझ बी निं आंदा फिर जम्मू दी जेह्ड़ी एह् भाशा नी एह् बड़ी जादै सोह्नी ऐ इस्सै सोह्नी करियै एह् सारें कशा अलग गै बनांदा क्योंकि जम्मू इक्क ऐसा देश ऐ स्टेट ऐ की जेह्ड़ी सारें लोकें ई अपनी तरफ खिच्चदा जम्मू दे लोग बड़े अच्छे ते क्योंकि इंदी भाशा ई बड़ी सोह्नी ऐ डोगरी भाशा जेह्ड़ी एह् साढ़ी मां बोली भाशा एह् इन्नी सोह्नी ऐ की तुस कुदै बी चली जाह्गे तुसें दूरै दा गै पंछोई जाना ते जम्मू दा ते ओह् डोगरी बोलदा ते बड़े सारे लोग जेह्ड़े डोगरी सिक्खना बी चाहंदे ते जियां साढ़ी इक्क टीचर ही दूरै दी ते उसी डोगरी निं ही आंदी बाहर दा ते ओह् जेह्ड़ी ना कोशिश करदे की डोगरी सिक्खनै ई बोलदी की कुछ वर्ड ऐसे असें ई बी सखाई ओड़ो ते में बी में बी सखाई ओड़दी ही ते कोई चला दा ते केह् कराना ते तूगी बड़ी तौल लग्गी दी ते इन्ने सोह्ने सोह्ने लफ्ज़ साढ़े डोगरी दे ते जेह्ड़ी साढ़ी डोगरी भाशा ओह् बड़ी जादा सोह्नी ऐ ते एह्दे आस्तै सारें कशा जेह्ड़ी असें ई अलग बनांदी इक्क असेंगी सारें लोकें कशा एह् डोगरी इन्नी सोह्नी भाशा क्योंकि इंदा ईलाज अलग सारें कशा की इन्ना सोह्ना एह् इंदा खान पीन इंदा जेह्ड़ी इत्थें चीज़ इंदी हर इक्क चीज़ सारें कशा लेइयै ते डोगरी जेह्ड़ी भाशा ओह् बड़ी जादा सोह्नी ऐ ते लोकें ई अपनी तरफ बड़ा सारा अट्रैक्ट करदी एह् ते बड़ियां सारियां ऐसियां न लोग न जेह्ड़े डोगरी बड़ी अच्छी तरीकै कन्नै बोल्लदे न ते जेह्ड़े स्कूल कॉलेज़ दे डोगरी पढ़ाई जंदी ते डोगरी दा बड़ा ई अच्छा इक्क भाशा जेह्ड़ी सारें कशा अलग बनांदी इसगी ते जेह्ड़ी डोगरी ऐ ते एह् बड़ी खंड मिट्ठी डोगरी ऐ बोल्ली डोगरी